हैलो केह् चीज़ बोल्ला दे तुस

नाम केह् ऐ ' ते केह् करना ते केह्ड़ा पैक हा तुं'दा फाउंडेशन ते फोन कुन्नै चुक्कना होंदा अगली बारी ओगेओ ते चुक्की लैयो फोन थोह्ड़ा अग्गें पिच्छें होई गै जंदा लग्गी जाने कोई सत्त दिन ते उत्थें मतलब एग्जैक्ट जगह सनाई ओड़ो ना तुस की औना कुद्धर ऐ